ہاں ہم انشورنس کوریج سے خوش ہیں اور ہمارے علاقے میں اسپتالوں میں انشورنس کے انتظامات بہت اچھے لوگ کرتے ہیں جو کہ بہت یعنی جو ہم لوگ سے سینئر ہوتے ہیں بہت اچھے ڈاکٹر ہوتے ہیں وہاں کمپوڈر بھی بہت ہوتے ہیں لیکن جو ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ بہت اچھے سے انشورنس ہمارے اسپتال میں اس کا انتظام بہت اچھے سے کرتے ہیں اور جو ہمارے اسپتال میں آسان طریقہ کیا ہے یعنی یہ آسان یہ ہے کہ انشورنس جیسے کوئی مریض آیا اور وہاں پہ بہت سارے کیمپوٹرس رہتے ہیں جیسے بہت سارے رہتے ہیں تو ہمارے ڈاکٹر پہلے سے انتظام کیے رہتے ہیں کہ جتنے کیمپوٹر ہے ان کو ایک ایک مریض کو استعمال میں دے دیتے ہیں ان کے ایک ایک مریض کو استعمال میں دے دیتے ہیں تاکہ ان کا ہر نظام ان کا ڈاکٹر کا نظام چلتا رہے اس کے بعد جو مطلب انشورنس ہم لوگ کا ہے ہمارے علاقے میں ہمارے علاقے میں جو ڈاکٹر ہے جو حکیم ہیں وہ ہم لوگ کو جب دیکھتے ہیں جب جب ڈاکٹر سے نہیں ہو پاتا تو ہم ہم لوگ کو دوسرے اسپتال یعنی پرائیویٹ اسپتال میں ایڈمٹ کر دیا جاتا ہے اور ہم لوگ جب پرائیویٹ میں جاتے ہیں تو وہاں بھی ہمارے علاقے میں جو ڈاکٹر رہتے ہیں وہ ہم کو ہم لوگ کو پرائیویٹ اسپتال میں دیتے ہیں اور ہمارے جو ہمارے ڈاکٹر کے سینئر رہتے ہیں وہ اب ہمارے ہسپتال کا بہت اچھے سے انشورنس کر کے اور اپنا یعنی اپنا انشورنس خود وہ استعمال میں لاتے ہیں اور ہمارے یہاں جو حکومت ہے جو جیسے ہمارے یہاں حکومت ہے ہمارے یہاں حکومت سے ہم لوگ کا مالی فائدہ بہت ہوتا ہے جیسے کہ کوئی چیز ان سے لینا طبیعت خراب ہے جیسے ہم لوگ کی اور انشورنس جاتا ہے ہم لوگ کو ان سے اس سے لے کے جاتے ہیں اور اس کو دکھا دیتے ہیں تو وہ اچھے سے جو ہوتا ہے مطلب ہمارے دیکھ بھال ہم کو دیکھتے ہیں اور ہم کو دوائی دیتے ہیں ہم کو اچھے سے پیسہ کم کرتے ہیں پیسہ وہ کم کر کے ہم ہم کو دوائی دے کے ہم کو جتنا بھی ہوتا ہے اتنا ہم کو اسی لیے ہم بہت خوش ہیں کہ ہمارے حکومت انسورنس سے ہم بہت خوش ہے اور ہمارے یہاں کے حکومت جو ہے ہم کو بہت زیادہ فائدہ پہنچاتے ہیں